ہم کئی وجہ سے اپنے بزرگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں چاہے بزرگ کی بہت سارے عمر برھنے کے کارن بھی انہیں آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کسی کارن وش چل پھر نہیں پاتے ہیں تو ہمارے گھر والے ان کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھتے ہیں کسی انیہ کارن کے وجہ سے بھی بزرگ لوگوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جیشے سحت سمبندھت بیماریاں کسی درگھٹنا کے کارن فریکچر چوٹ لگ سکتا ہے جس سے لمبے شمے تک بستر پر آرام کی آویشکتا ہوتی ہے اس سے بزرگ کا شریر کمزور ہو جانے کے کارن چلنا فرنا مشکل ہو جاتا ہے جو کہ جس کے ہمارے آش پاس یا ہمارے گھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی ضرورتوں کی چیزوں کو پورا کرتے ہیں اور عمر دراز ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی ہو جاتی ہے جس میں بیماری شامل ہے گٹھیا اتیادی سونکہ ہمارے بزرگوں کو چلنے پھرنے میں نہیں بن پاتے ان انہیں آرام کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو ان میں ہمارے فیملی یا آس پاس کے پڑوس میں بھی ایسی ہوتے تو ان کی اچھی سے دیکھ بھال کیا جاتا ہے